मूंखे फोटुनि खिचण जो ॾाढो शौक़ु आहे त इन लाइ मुंहिंजे घर वारनि मूंखे हिकु सुठो ॾाढो कैमरा वठी ॾिनो अथऊं ऐं ईअं हिकु संस्था में हीअं फोटो खिचण में ॾाढो सुठे सां सिखाईंदा आहिनि त मां हुते सिखण वेंदी आहियां त उन लाइ बि मुंहिंजा मम्मी पप्पा मूंखे साथ त ॾियनि ऐं सुठो कैमरा वठी ॾिनो अथऊं सुठी मोबाइल वठी ॾिनी तऊं जेमे ॾाढो सुठो कैमरा आहे ऐं दिलि खोले ख़र्च कंदा आहिनि मुंहिंजो परिवार वारा इन शइ लाइ ऐं मूंखे ॾाढो साथ ॾींदा आहिनि